औ हेलौ माबा खबर मा खामानिब्रा अह नोंथाङा मा बबेनिफ्राय बुंदों एह मा मा रोंगौ नोंथाङा लाय मा मा डकमेन्स दं

मानि डकमेन्सफ्रा थिग नङाबा आङो आंनाव खामानियाथ' दङ गैया नङा डकमेन्सफ्रा थिग नङाबा आङो होनो हाया नालाय मानि मानि बहुत बिदिनो मालाबा मालाबा हो

औ आच्छा आच्छा होमबाथ' मोजां आनो खोथा ओमफाय माबायाथ' एद्रेसयाथ' बे माबाया बाताबारियानो ना औ आमफ्राय जेनोबा आंथ' आंनि मथेसो नोंनो सेलारिखौ होयो नों बोरै लुबैयो फालाय दान बान्थाया आंथ' नय हाजारनि बारा होया नय हाजारल' होयो आङो जानो हानाय हायिथ' खोथा गैथ'या थारमानि आंनि केपासिटीया बेखिनिथ' आरो दा मानि नय हाजार नय हाजार सिमाव आं माबादों ओमफ्राइ जायफ्रा माबा मोजां माबाफोर दंब्ला बिसिनि थाखाय एसे सुबिदाखौ होदों आरोखि दाथ नोङो नों नङा नोंथ' दा गोदान नोंथ' दा गोदान सोदानथ' नों दा उफाय गैया आं नोंनि खामानिखौ नायग्रो नांगोन ना नोङो नय हाजार नय हाजारावनो नोङो फैग्रो नांगोन आमफ्राय नय हाजारजों नोंनि खामानिया जुदि मोजांब्ला आं फसायोब्ला हयथ' एसे बारायगोन आं उनावहाय दा आंनि केपासिटीया बेबादि आरोखि हा दे होमबालाय उनाव फैनानै दकुमेन्टसखौ लाबोनानै आंनो जमा होफैदो साख्रि नांगौबा औ

औ दे रबिबार खालि फै

न'आव अफिसाव फैदों ब्रा न'आव मानो थानांगौ आं कमफानिनि नङा लै जोंना फ्रायबेट इनदास्ट्रिसो ना सरकारि नङा ना जोंना थुइन्टिफर हावारस जायो सान हर जाजोबो जोंना

लकेसना बे नैबे माबायाव बे नैबे माबायाव गौहाति बाथौ थानसालियाव खाथियाव औ औ बाथौफुरि खाथियाव औ औ डकमेन्सखौ सलिदखौ लानाफै नङाबा जेल जायोबा आंनि दाय गैया खिन्थु फुलिस एरेस्ट फोर जायोबा दे दे दे होनबा लाय जाबाय दे रब्बारा फैगौ रबारहा लागै फैदो